मैं अपने चित्र बनाने के लिए शोध तो ऐसे प्रकृति को देखकर कर लेती हूँ कभी मोबाइल में कर लेती हूँ लेकिन कभी कभी कुछ देखकर प्रकृति की चीज़ें देखकर उनको मुझे एकत्र करने अपने माइंड में उनके चित्र बनाने के लिए लगता है एक बार तो मैंने ऐसे ही पतंग के धागे से कटी हुई चिड़िया धागे से चिड़िया कैसे कट जाती है उस पर भी मैंने ड्रॉइंग किया था और इनको रेफरेंस मटेरियल में जो है दुकानों से ले आती हूँ जो कुछ चीज़ें मेरे पास उपलब्ध नहीं रहती है मैं उन्हें दुकानों से खरीदकर ले आती हूँ या फिर घर की छोटी मोटी कुछ पुरानी चीज़ें खराब चीज़ें रिजैक्ट चीज़ें मेरे पास रहती हैं तो मैं उनका भी उपयोग कर लेती हूँ बाकी चीज़ें तो सब एक बार ड्रॉइंग करते हैं तो रखी रहती है मैं उन्हें फिर से यूज़ में ले लेती हूँ इस तरीके से मैं अपने चित्र को बना लेती हूँ